हाँ मैं नई रेसिपी के बारे में जानने के लिए कई तरह से कुकिंग के बारे में जानकारी लेता हूँ जैसे टी वी में कई तरह के सो देख कर उन से जानकारी लेता हूँ और अपने मोबाइल पर भी और यूट्यूब पर भी देख कर कई अनेक तरह की जानकारी इकट्ठा कर के और उन के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ जिस से नई नई रेसिपी बना सकूँ और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर के अच्छे से खाना बनाऊँ और बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना सकूँ जिस से जिस से सभी सभी लोगों को खाना अच्छा लगे और उन में कई तरह कई तरह का अच्छा सा स्वाद आए और लोग तारीफ़ करें